मां सीनियर सिटीज़न जी मेम्बर आहियां असां महिने में हिकु ॾींहुं गॾिजंदा आहियूं पाण में गाना वॼाना कंदा आहियूं डांस वांस कंदा आहियूं वरी चांहि नास्तो कंदा आहियूं गॾिजी राति जी रोटी बि खाईंदा आहियूं वरी ॿिए ॾींहं ते सिनेमा हॉल में सिनेमा पिचर ॾिसणु वेंदा आहियूं इहो असांजो पंजवीहनि टीहनि सालनि खां सीनियर सिटीज़न जो हले वेठो